आंथ' डाटा पेकखौ टु थारटि नाइननि सोयो माने थाब थाब जोबो नालाय बेफोरो टुवेल्भ जिबि बेफोरो माने टु थार्टि नाइनफोरनि सोनायफोराबो माने गोबाव थाङो डाटाफोरा माने युटुब इन्सटाग्राम फेसबुक नायो नालाय बिरात एम बि माने डाटा पेक नांगौ जायो आरो ना माने साननै सानथाम माने सोआलासिनो थायो आंबो माने नायनो लुबैबाबो मोना डाटा जोबबाथाय माने डाटाखौ ओंखायनो बिरात गोबाव गोबावनि सोनानै लाखायो आरो माने नायबाबो जोबनो रोङि माने बेफोरबायदिनो गोबाव गोबाव सप्था सप्था मासनि सोनानै लाबाय थाखायो माने आं डाटा पेकखौ माने जोबनो रोङि होननानै जोबा नायनाय समाव जाहाथे जोबा जोबनानै होआ माने गोसो बायदि युटुब गोसो बायदि इन्सटाग्राम गोसो बायदि फेसबुक बेफोरखौ नायनो हायो आरोना माने डाटा थाबाथाय माने डाटाफोरा जानला मानला जोबैनि माने ओंखायनो बुरजा बुरजानि सोनानै लायो बिदिनो माब्लाबा जोबना होबा बिरात माने नायनो लुबैबाबो मोना डाटा जोबना होबाथाय ओंखायनो आं बिरात गोबाव गोबावजोंनि सोनानै लाखायो माने डाटाखौ माने युटुबफोर नायनो बिराद मोजां मोनो माने युटुबाव माने फिल्म नुयो सर्ट मुभि बेफोरबायदिखौ बिरात माने नायनो बिरात मोजां मोनो आङो इन्थारेस्ट मोनो इन्सटाग्राम फेसबुक बेफोरबायदियाव बिरात माने भिडिय' नायनो बिरात मोजां मोनो बेनिखायनो माने नायनाय समाव जाहाथे डाटाया डाटा फेकआ जोबा जोबनानै होआ बेफोरनि थाखायबो आङो माने गोबावनि गोबाव समनि माने सोनानै लाखायो आरोना माने डाटा फेकखौ थाब जोबैनि माने जोंनि न'खरावनो माने गासैबो बिदिनो डाटाखौ बिरात गोबाव गोबावनि सोनानै लाखायो माने नायनाय समाव जाहाथे जोबा माने आद्रा थाया भिडिय'फोरखौ नायनाय समाव बेफोरबायदि खालामना लायो आरोना गोबाव गोबावनि सोनानै लाखायो माने जोबनो रोङैनि बिदिनो माब्लाबा जोबनानै होबा बिदिनो बुरजा बुरजानि सोनानै लाफिनो टु थार्टि नाइन गाहामनि माने जोबनो रोङि माने बिरात माने युटुब नायनो गोसो जायो आरो माने निउस बायदिसिना बेफोरखौबो नायनो नांगौ जायो नालाय ओंखायनो डाटा पेकआ जाहाथे जोबा बेफोरबायदिनि थाखाय माने बिरात गोबाव गोबावनि सोनानै दोनखायो आरोना माने जोबनो रोङि बायदि आरोना माने जोंनि न'खरावबो गासैबो माने डाटा पेकखौ माने बिदिनो गोबाव गोबावनि सोनानै दोननाय जायो माने जोबनो रोङि गोसो बायदि नायनो हानाय जाहाथे माने जोबनो रोङि गासैखौबो नायजोबनो मोननाय जाहाथे नायनाय समाव आद्रा थाया बेफोरबायदिनो आरो ना माने इन्सटाग्रामावबो बिरात माने भिडिय' नायनो बिरात इन्थारेस्ट जायो आरोना माने गोसो जायो फेसबुकावबो माने जों फिल्म नायो फिल्मफोरखौबो मोजां नुजोबनाय जायो आरोना डाटा पेकखौ बुरजा सोनानै लाबाथाय माने गोसो बायदि नायनो हायो युटुब नायनो ना फेसबुक नायनो ना इन्सटाग्राम नायनो बेफोरबायदि माने नायजोबनो हायो आरोना गासैखौबो नायजोबनो हायो डाटा पेकखौ बुरजा सोनानै लाबाथाय माने डाटा पेकखौ खमनि सोनानै लाबाबो माने बिरात माबा जायो ओंखायनो थोजोबा युटुब नायनोसो जायो ना फेसबुकसो नायनो जायो ना इन्सटाग्रामसो नायनो जायो माने थोजोबा एम बि डाटा फेकआ एसेल'नि सोनानै लाबा माने ओंखायनो हायोबा माने बुरजानि सोनानै लानांगौ जायो आरोना माने जाहाथे नों बेसेबांनि सोनो हायो नोंनो बेसेबां एम बि नांगौ बेफोरबायदि आरोना माने गोसो बायदि नायनो हानाय गोसो बायदि थानो हानाय गासैखौबो माने नायजोबनो हानाय बेफोरबायदि सोनानै लानांगौ आरोना माने आंबो बिदिनो सोनानै लायो माब्लाबा माब्लाबा माने जोबनानै होयो माने थाल मोनफ्लाङा माने माब्ला जोबगोन बेफोरबायदि बारा मोन्थिस'वा माने बिदिनो गोबाव गोबावनि सोना लायो गोबाव गोबावजोंसो जोबना होयो माने माब्लाबा सानथाम गाहाम सानब्रै गाहाम बिदिनो माने सोआलासिनो थायो आंबो माने डाटा पेक जोब्बाथाय बिदिनो उनाव माने सोनानै लाफिननो माने बुराज बुरजानि सोनानै लायो माने आंनो बेसेबां नांगौ सानसेयाव बेसेबां नांगौ साननैजों बेसेबां नांगौ बिदिनो जायो माने ओंखायनो गोबाव गोबावनि सोनानै लानाय जायो आङो माने जाहाथे जोबनो रोङि माने जोबा माने गोसो बायदि नायनो हायो बेफोरबायदि आरोना माने गोसो बायदि नायनो हायो जाहाथे गोसो बायदि थानो हायो डाटा पेकआव डाटा पेकजों जों युटुबाव गुगोलाव सार्स खालामना सोब नायनो हायो गुगोलावबो जों गोदो गोदायनि दावहा जानाय बेफोरबायदिखौ नायनो हायो सेथि दावहा नैथि मुलुग दावहा बेफोरखौ माने सार्स खालामनानै जोङो नायनो हायो आरोना माने गोसो बायदि सार्स खालामनानै बेनो जा गोसो जों गासैखौबो नायजोबनो हायो बिदिनो गुगोलावबो गासैखौबो नायजोबनो हायो सार्स खालामनानै माने बिदिनो नायजोबनो हायो आरोना